ایک ہزار دو سو بیس دس ہزار پانچ سو اسی پچاس ہزار پانچ سو ساٹھ ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو پانچ لاکھ بیس ہزار پانچ سو پچاس